जेकेटखौ जेन'बा बायदों बायनाया मोजां मोननानै आं फसायनानै लाबोबाय आरो गुदुङाबो मोजांथार गोजां बोथोरनि बायनायनालाय गुदुंथारमोन मोजां मोननानै आं बे जेकेटखौ लाबोनाय जादों आरो गाननो मोजां मोननानै आं बे फसायनानै लाबोबाय आरो बे जेकेटखौ